आं फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो मानोना फुटबल गेलेनायजों जोङो गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो हायो आरो आङो दायो बडलेण्ड इउनिभारचिटियाव प्लेग्राउण्डाव बेवनो गेलेयो लोगोसे जोंहा लोगोफोरबो गेलेयो लोगोसे इउनिभारचिटिनि प्रफेसरफोराबो जोंजों गेलेफायो आरो जोंखौ गोबां मटिभेत खालामो आरो आङो उन्दै समनिफ्रायनो फुटबलखौनो गेलेबोखादों आरो बेखौैनो साबसिन नाङो गेलेनायनि बिथोराव लोगोसे भलि बलबो गेलेयो लोगोसे क्रिकेतबो गेलेयो अब्लाबो आं बयनिख्रुय साबसिन गेलेमु आइदायाव फुटबलखौनो साबसिन नाङो आरो इयुनावबो जे गोजौ लेबेलाव गेलेहैनो हायाबाबो जे गाव रंजानाय हिसाबैब्लाबो आङो फुटबलखौ गेलेलांबाय थागोन